जी ओ ठीक भऽ जायत ओ कखनो कखनो वायरस रहि जाइ छै तैं दुआरे जे छै ई समस्या भऽ जाइ छै तऽ ओकरा फेरो ओ जे छै से एकबेर आबऽ परत कखनो कखनो छै ने ई समस्या भऽ जाइ छै तऽ अहाँके फेरोसॅं एतय आबऽ परत तऽ ओ ठीक भऽ जायत अहाँ अहाँ अपना हिसाबसे जतय जल्द आबि जेबै तऽ आबि जाउ से अहाँके सर्विस प्रोवाइड कऽ देल जायत कखनो कखनो नहि भऽ पाबै छै तैं दुआरे कहलहुँ

अहाँके दू से तीन वर्किंग डेमे ठीक भऽ जायत कोशिश कयल जेतै एकर हम कन्फर्मेशन नहि देब लेकिन हँ कोशिश कयल जेतै जे अगर बेसी पैघ समस्या नहि भेलै तऽ अहाँके जे छै डे टु डे अहाँके दऽ देल जायत देखियौ अगर एकर ई बातक गारण्टी नहि देल जायत लेकिन हँ परेशानी कोशिश कयल जेतै पूरा परेशानी नहि होइ लेकिन अभी जे छै से अगर ओ वारण्टी पिरियड होयत अहाँके जे एतबा दिन तक जे छै अगर परेशानी हेबो करत तऽ फ्री ऑफ़ कॉस्ट जे छै से अहाँके ठीक कऽ देल जायत ओ वक्त अहाँके पेपर देल जायत ओ जे छै ने वारण्टी पेपर देत अहाँके जे छै ने से वारण्टी पेपर अहाँके डेट मेन्शन कयल रहत तऽ ओकर ओ एबज पर जे छै ने अहाँ वारण्टी देख लेबै तऽ तखन जे छै से अगर ओ पेपर लए कऽ अयबै आ ओ बीचमे अहाँके ख़राब भऽ जायत तऽ अहाँके ओ मोबाइल जे छै ठीक कए कऽ फेरोसँ दऽ देल जायत

अहाँके पास वारण्टी कार्ड यऽ वारण्टी कार्ड अगर अहाँ लऽ कऽ अयबै तऽ अहाँके जे छै ओ ठीक भऽ जायत आ नहि तऽ फेर ओकरा फेरसँ रजिस्टर कऽ कऽ देखाबै परत ठीक छै अगर वारण्टी पीरियड मे होयत ने तऽ ओ अहाँके जे छै सुनिश्चित रूपसँ ठीक कऽ देल जायत आ नहि तऽ अहाँके फेरोसँ जे सर्विस मे जाय परत आ अहाँ जे